ہم لوگ بہار کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں یہاں مختلف طرح کی ڈشیں بنتی ہیں جیسے چوڑا موڑی چنا چورا چورا دہی پیڑا دہی اس کے بعد لٹی چوکھا تو جو لوگ میرے علاقے میں آتے ہیں ان کو بڑی عزت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ ہم لوگ چورا فرائی کرتے ہیں چنا رہتا ہے سبزی رہتی ہے انڈا رہتا ہے کئی طرح کی سبزیاں رہتی ہیں سلاد رہتے ہیں وہ تب ملا کے ان کو پیش کیا جاتا ہے ان کو پروسا جاتا ہے اسی طرح لٹی چوکھا ہے جو میرے بہار کے بہت خوب خوب ڈشوں میں سے ایک خوبصورت ڈش کہلاتا ہے اور لوگ بڑی شوق سے اس کو کھاتے ہیں اور اس مزے لے لے کے کھاتے ہیں اس کا لٹی چکن ہے لٹی مٹن کر کے بنتا ہے اور چوڑا موڑھی بہار کا بہت مشہور ہے اس لیے کہ بہار کے لوگ جب تک چوڑا موڑھی نہیں کھائیں گے انہیں اطمینان نہیں ملتا ہے ہمارے لالو یادو جی اس کو آٹومیٹک بھات کہتے ہیں چوڑا کو پانی میں اس کو پھلانے کے بعد وہ بولتے یہ آٹومیٹک بھات ہے تو بہاری کا یہ دم خم ہے چوڑا موڑی بہار کے لوگ جب باہر جاتے ہیں کام کرنے تو بورا میں بھر کے چوڑا موڑی لے کے جاتے ہیں اور دال موٹھ اس کے بعد کھاتے ہیں ہری مرچ کے ساتھ پیاز مار کے اور پھر جا کے وہ لوگ ڈکار مارتے ہیں اس لیے کہ یہ سستا اور اچھا کھانا ہے